एक आर्टिस्ट के रूप में हम को अगर हमारे पास आवश्यकता की चीज़ नहीं होती है तो हमें तो दिक्कत तो होती है ऐसा होता हैं के जैसे कि हम अगर बुनाई करने जा रहें हैं तो हमारा कपड़ा है ठीक है हमारा कपड़ा और मान लीजिए पेंसिल है हम उस पर उन से पेंसिल से अपनी आकृतियाँ कर लेतें हैं आकार बना लेते हैं तो उस पर जब हम को बुनाई करना होता हैं तो क्या है कि उसके लिए फ्रेम चाहिए तो फ्रेम नहीं है हमारे पास तो हमें दिक्कत तो होगी ही तो फ्रेम के ना होने की वजह से हम क्या है कि अपना जो एक घरेलू उपाय अपनी कोशीश करेंगे कि लोटे है लोटे में बांध कर कर करें तो लोटे में थोड़ा दिक्कत होती है फ्रेम होता है सेटनरी होती है तो वो अच्छी होती हैं और क्या है कि कला के लिए अगर हमें ठीक है हमारे हम ने अपना आकार बना लिया है तो हम को पेंट करना है तो हमारे पास ब्रस नहीं हैं तो उसे ब्रस मतलब तब ब्रस के लिए हम को दिक्कत होगी तो हम उसे अपना केवल सेड से ही कर लेंगे पेंसिल से सेड मारेंगे तो दिक्कत होगा इससे तो सेड करने के बाद बाद में हम ब्रस लेंगे नहीं ब्या बाद में ब्रस लेंगे और उसके बाद अपना इसे पेंट करेंगे और सब से ज़्यादा अगर अगर आया तो याद जैसे बनाना हो अगर इंची विंची ना हों तो हम को उसको थोड़ा मैप बनाने में थोड़ा दिंक्कत दिक्कत आती है इस लिए आर्ट बनाने के लिए पहले पूरा अच्छे से अपना सामान को चेक कर के तब आर्ट सहुरू करें तो अच्छा होता है लेकिन तत्काल में हम कभी कभी ऐसा होता हैं कि तत्काल में नहीं हो पाता है